ویسے تو میں سوشل میڈیا اکاؤنٹ میں زیادہ تر یوٹیوب یوز کرتا ہوں یوٹیوب میں بھی دیکھا جائے تو میں زیادہ دروپ راٹھی سندیپ ماہیشوری انکت اوستھی ان سب کی زیادہ ویڈیوز دیکھتا ہوں دروپ راٹھی کا دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہیں تو وہ دیکھنا اچھا لگتا ہے وہ زیادہ انفارمیشن گین ہوتا ہے نالج بڑھتی ہے سندیپ ماہیشوری کا دیکھا جائے تو وہ تو موٹیویشنل اسپیکر ہے اس سے تھوڑا انسان موٹیویٹڈ رہتا ہے لائف کے بارے میں بتاتے ہیں انسان کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ تھوڑا اپڈیٹڈ رہتا ہے اچھا لگتا ہے اور انکت اوستھی سر کا دیکھا جائے تو میرا ایم ہے ابھی تو میں ٹینتھ پاس ہی کیا ہوں پر میرا ایم ہے کہ میں یو پی ایس سی کروں آگے لوگوں کا سیوا کروں یہ میرا ایم ہے تو انکت اوستھی سر ایک یو پی ایس سی چینل چلاتے ہیں کرنٹ افیئر کے بارے میں بتاتے ہیں اور بہت سارے ہسٹری جغرفی وغیرہ بھی پڑھاتے تو ان کا ویڈیوز دیکھتا ہوں بس یہی سب